हूॅं बोलै छी मास्टर साहेब ठीक छै मास्टर साहेब कोनो योजनापर बताबियौ कोनो प्रोजेक्ट पर अहाँ तऽ बहुत बढ़िऑं बतबै रहियै

कोनो ने कोनो नया ई प्रोजेक्टपर अहाँ पास कोनो टॉपिक रहै तऽ किछु किछु बतैतियै ट्रेन हँ ट्रेन तऽ देखने छियै जी तऽ चढ़ने छियै हँ सर ई तऽ सर जी अँग्रेजके जबानाके चलल अच्छा अच्छा जी ओ तखन तऽ पढ़लए रहियै मास्टर साहेब हँ हल्का फल्का कलमके अबिष्कार मास्टर साहब नहि याद अछि

अच्छा कमसम चलै छै मास्टर साहेब तेॅं तऽ अहाँके खोजलहुॅं जे अहाँ सुनलहुॅं बड़ा नीक पढ़बै छियै

ओ तऽ स्टार लिंक बला भेजले रहै अच्छा इसरो भेजलकै हँ आठ आठ सए ने अच्छा उँ हूँ

ओ मास्टर साहेब ओहिमे अहूॅंसब सन एहेन मास्टर मिलए तब ने हमरा तऽ मास्टर साहेब कहलकै रूस बला बनेलकै रहै जहाज वहए चढ़ैलए ओ कोन दन चार्ल्स दे कहलकै रहए राइट ब्रदर आ तबे सुनै रहियै रतन टाटा बनेलकै रहए अच्छा अच्छा